जेह्का स्विमिंग करना होंदा जेह्का असें ते ओह् केह् आक्खदे कोई बी जेह्की चीज़ अस करने आं ओह् साढ़े सेह्त आस्तै ठीक ते होंदी ते अस हिल्लने झुल्लने आह्ली चीज़ करने आं ओह् साढ़े आस्तै बड़ी फायदेमंद होंदी ते अगर अस गल्ल करचै तेरी तारीबाजी ते इत्थें एह् ते निक्के निक्के तलाऽ हैन जां ऐंसा होंदियां जां जेह्के दरेआ न इत्थें लोक दिहाड़ी पानियै च बैठे दे रौहंदे कुदै माल चरानै गी जंदे उठी जंदे ते उंदे कोल लगदे न्हाना ते ओह् सेह्त आस्तै ते ठीक होंदा सेह्त आस्तै जेल्लै ठीक होंदा बंदा अपने हत्थ पैर ल्हांदा ते उत्थुआं जेह्की बॉडी हिलदी ते उसदी बजह कन्नै होर जेह्के बॉडी फंक्शन करदे ओह् ठीक तरह होंदे एह् सांस लैने च बी मतलब कोई परेशानी निं होंदी किश लोक होंदे जेह्के पानी दे अंदर बी सांस लैने दी कोशिश करदे ते बाकी जेह्ड़े पानी बिच रौहंदे उ'नेंगी पानी च गर घट्ट गै लगदा